सूरत जिले में रोज़गार और आविजीविका जा मुख्य स्त्रोत स्वरोज़गारु आहे स्वरोज़गार में जीअं माण्हू पंहिंजो नास्तो करे नास्ते लारियूं लॻाए बि पंहिंजी जीविका कमाईंदा आहिनि ऐं माण्हू अ सरकारी नौकिरी खे प्राथमिकता ॾींदा आहिनि सरकारी नौकिरी खे प्राथमिकता इन्हीअ करे ॾींदा आहिनि की उनखे अॻिते उ पंहिंजे उ पैंशन मिलंदी आहे अगरि रिटायर थियण खां पोइ सठि साल जी उमिरि खां पोइ बि उन्हनि खे पैंशन मिलंदी आहे ऐं माण्हू बेओनो रहंदो आहे ऐं उनखे कंहिं अॻियां झुकण जी ज़रूरत बि न मिलंदी आहे असांजे जिले में जेके अनपढ़ आहिनि उन्हनि उहे बि कुझु बेरोज़गार हूंदा आहिनि पर उहो बि कुझु नंढो वॾो धंधो करे पंहिंजी जीविका कमाए सघंदा आहिनि सपोस अगरि कंहिंखे पढ़ियलु न आहे कोई माण्हू त अने हेठि पथिरो लॻाए या नास्ते जी लारी खोले करे बि पंहिंजी जीविका कमाए सघंदा आहिनि